हाँ हेलो हमला हमको पूछना था जो बेगूसराय है मतलब पाँच साल में क्या सब विकास हुआ है हम बोल रहे हैं बेगूसराय से हाँ हमको नहीं पता है अच्छा जी अच्छा अच्छा

अच्छा जी

मतलब बेगूसराय की रोड कैसा है और

मतलब बेगूसराय में हर तो हर मतलब बि विषय की पढ़ाई होती है मतलब जैसे विषय हुआ और कलास हुआ जैसे इंटर मैट्रिक सब का अलग अलग अच्छा कहाँ पर है जी अच्छा

और यही सब पूछना था बेगूसराय पहले मतलब मौसम कैसा था अब कैसा है मतलब पहले अच्छा गर्मी में मतलब पिछले पाँच साल की अपेक्षा ज़्यादा गर्मी है या कम है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक